मैंने बहुत ही शैलियों की पुस्तकें पढ़ी है पर मैं आपसे पसंदीदा शैली मेरी चित्रकला और इतिहास है भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है पाषाण काल से चित्रकला का प्रचलन चलता आ रहा है पुराने टाइम में आदिवासियों के समय में वार्तालाप करने का कोई साधन नहीं होता था उन्हें भूलना नहीं आता था तो वो चित्रों के माध्यम से ही वार्तालाप करते थे और विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनाकर अपनी विचार व्यक्त करते थे चित्रकला हमारे राजा राजपूतानों के सदस्य सदियों से चलती आ रही हैं

राजपूतों की चित्रकला बहुत सुंदर चित्रकला है जिनमें रानियों की श्रंगार के बारे में भी बताया गया है इतिहास इतिहास शैली भी मेरी सबसे पसंदीदा शैली है भारतीय इतिहास में बहुत से वीरों का बहुत से राजनेताओं का इतिहास हमें प्राप्त होता है और चित्रकला